हा केड़ कहिड़े ट्रेवि ट्रेविल्स मां था ॻाल्हायो हेलो असांखे न ॿ ॾींहं रेंट ते ॻाॾी खपे थी पई भाड़े ते त तव्हां कहिड़े रेट ते ॾींदा आहियो कीअं भाड़ा कहिड़ो भाड़ो थो हले पियो तव्हांजे हिते सिटी जूनागढ़ ल असां ॿ ॾींहं जूनागढ़ घुमण लाइ आया आहियूं त असांखे जूनागढ़ में ॿ ॾींहं खपनि ॿ ॻाॾियूं खपनि ॿ ॾींहंनि लाइ खपे त तव्हांजे हिते रेट कहिड़ो थो हले तव्हांजो रेट त अलाई आहे चौॾहं किलो चौॾहं रुपया किलोमीटर ॼा त हिकु किलोमीटर ॼा चौॾहं रुपया अलाही था थियनि

असांखे मरून कलर ॼी ॿ ॻाॾियूं खपनि अथव मरून कलर ना असांखे त इहे ई खपनि इहे ई खपनि कलर वारियूं ॾिसो कुझु थी सघेव त हा त तव्हां असांखे वाट्सअप में फोटा मोकिलियो त मां ॾिसी वठां हीअ मोडल ॾिसण में त थोरा जूना था लॻनि पिया हलंदी त सही न बराबरि परिते असांखे सॼो जूनागढ़ घुमिणो हुजे त हा त बुक कहिड़ी रेट ते करायी कराइण ॼी आहे असांजी ॻाॾी असांखे बुक कराइणी हुजे त कहिड़ी रेट ते कराइजे ॿियो छा खपंदो एडवांस घणो ॾियणो पवंदो अलाह पंज हज़ार पंज हज़ार त ॾाढा अलाही था लॻनि पिया हा त हलो वांदो न असां सुभाणे अची करे खणी वेंदासीं सुभाणे सुबुह जो असांखे मिली वेंदी न ॻाॾी त सुभाणे सुबुह जो अची करे ॾिसी करे ॿ ॻाॾियूं खणी वेंदासीं ॿिनि ॾींहंनि ॼे रिल लाइ खपे असांखे त तव्हांजो असांखे एड्रेस ऐं वाट्सप करे छॾो त असां वठी वञूं त किथे अथव तव्हांजी शॉप हा हा भले वांदो नाहे थैंक यू